हैलो हैलो हां जी हां जी

अच्छा अच्छा मैडम जी तुस कुद्धर दा चढ़े हे ते कुद्धर दा उतरे हे भला अच्छा अच्छा दिक्खने आं दिक्खना तां में ते इ'यां सनाओ थुआढ़े पर्स च केह् केह् पेदा हा अच्छा अच्छा ठीक ऐ महाराज ठीक ऐ एह् तुस इ'यां करो ते सांबा आनियै लेई जाओ अपना पर्स ठीक ऐ महाराज